हमर मिथिलाक ई परम्परा अछि जे सर्वस्याभ्येगत्योः गुरुः जे कोय पाहुन नवीन पाहुन अबै छथि घरमे हुनका हमसभ देवता जेकाँ देवता बुझै छियनि आओर हुनका लेल खाना बनेबामे हुनका कोना नीक जेकाँ भोजन करेबामे हमसभ व्यस्त भऽ जाय छी तैं हम कहि सकै छी जे हम अपन पाहुनके सङ्ग सद्व्यवहार राखी सद्व्यवहार करी आओर हुनका खाना बनेबा नीकसँ नीक खाना बनाके हुनका खुएबाक चाही